सुरक्षाके दृष्टिकोणसँ जँ कहल जाए तऽ बाइक चलबैके समयमे बाइक चलाबैके समयमे हमेशा किछु किछु चीजके धिआन रखबाके चाही जेनाकि हम अहाँ सबसँ पहिने गाड़ीके कागज अपन ड्राइविङ्ग लाइसेन्स गाड़ीके ऑनर बुक गाड़ीके इन्श्योरेन्स गाड़ीके प्रदूषण ई लऽ कऽ चली सङ्गे हेलमेट लऽ कऽ चली खासकऽ कऽ जुत्ता पहिरी एहन चीज करी जाहिसँ आगामी दूरमे जँ कोनो हमरा दिक्कत नहि हुअए खासकऽ कऽ चलबै कालमे ई सबसँ पैघ नियम छै आओर एकटा हमरा अहाँके सबसे पैघ सतर्कता हेबाक चाही सावधानी हेबाक चाही जे कखनो भी बाइक चलबैके समयमे मोबाइल नहि यूज करी आओर एक साइड हरदम नहि देखैत रही गाड़ीके आगाँ देखी आओर दुन्नू मिररमे पाछाँके सेहो हालचाल लैत रही आओर अपन यात्रा सुगम बनाबी कियाकि तऽ लोकके फोन मोबाइल अबै छै तऽ हेलो करअ लागल ताहिमे आगाँमे एक्सिडेन्ट भऽ जाइ छै रेड बत्तीके हम अहाँ पालन करी सरकारके जे ट्रैफिक रूल छै ओहि रूलके पालन करी आओर चली सबसँ बढ़िआँ आओर सबसँ कम समयमे आओर सबसँ कम खर्चमे एखनो जब यात्रा कहल जाए तऽ ओ हरदम बाइके होइत अछि अपन बाइक हुअए चाहे ओ दोसरके बाइक हुअए बाइकके यात्रा खासकऽ कऽ बाइकपरमे दुइ गोटासँ बेसी नहि बैसी आओर जँ बैसी तऽ दुनू आदमी हेलमेट पहिरी हेलमेटके बिना यात्रा नहि करी हेलमेट हमरा अहाँके सुरक्षाके लेल सबसँ पैघ चीज छिए खासकऽ कऽ मोटरसाइकिलवलाके लेल मोटरसाइकिलके लेल जे चालक छथि हुनका हेलमेट पहिरबाके चाही आओर अपन सुरक्षा खुद करबाके चाही चूँकि सामनेवला अहाँके सुरक्षा नहि कऽ सकैए हम अपन सुरक्षा अपने कऽ सकै छी ई चीजके नजरिमे राखैत अपन यात्रा करी बाइक चलाबी आओर सुरक्षित बाइक चलाबी किएक तऽ हमेशा हम अहाँ देखै छिए जे आधासँ ज्यादा एक्सिडेन्ट बाइके चालक होइ छै तऽ बाइक चालक फोनोपर बाते करै छथि नहि हेलमेट पहिरे छथि नहि ओ जुत्ता पहिरै छथि नहि हुनकर एहन कोनो एहन सुरक्षित सुरक्षाके दृष्टिकोणसँ कोनो ओ चीजसँ लैस रहे छथि से नहि हम अहाँ सुरक्षा आओरसँ लैस रही आओर अपन भविष्यके देखैत काज करी